रामायण एक ऐसा ग्रंथ है पूरा जीवन आपका रामायण में पढ़ पढ़ने के बाद पूरा जीवन आप रामायण के आधार पर अगर व्यतीत करो तो आपको जीवन में कभी तकलीफ़ नहीं आती हैं रामायण में राम जी का जो चरित्र बताया गया है बहुत शानदार चरित्र बताया गया है किस तरह उन्होने संघर्ष किया अपने जीवन काल में माता सीता ने किस तरा वनवास काटा है एक राजा की लड़की हो कर यह सारी चीज़ें उसमें बताई गई है रावण का किस तरह वंश उसका जो सर्वनाश हुआ रावण का यह सारी चीज़ें उसमें बताई गई है ताकि आदमी उसको समझे करे और पढ़े पढ़ें और समझें और करें तो उससे बहुत आदमी का जीवन सरलता से कट सकता है उसको कोई जीवन में दिक्कत नहीं आती है रामायण की एक एक चीज़ साक्षात लिखी हुई है उसमें कोई दिक्कत नहीं है उसके रामायण के हिसाब से अगर चलो तो जीवन में कभी तकलीफ नहीं आती है रामायण ऐसा एसा ग्रंथ है कि आदमी को तार देता है वह धर्म कर्म सब बताए गए उसमें श्रद्धा से पढ़ने में बहुत फ़ायदा है उसको वह एक पवित्र ग्रंथ है